मेरी लाइफ च जेह्ड़े बी मोस्ट वैल्युएबल जेह्ड़े बंदे आ ओ मेरे घर दे बंदे आ ते मेरी फैमिली मेरे मतलब की मैं अपनी फैमिली अपने मोस्ट वैल्यूएबल ओह् रखनी होंनी आ पैह्ले नम्बर उप्पर कि जो बी ओइया मेरी फैमिली पैह्ले नम्बर उप्पर आंदी ऐ में अपनी फैमिली दी बड़ी इंपार्टेंट दिन्नी होन्नी आं ते सारे जेह्ड़ा परिवार ऐ साढ़ा जाइंट फैमिली दा परिवार ऐ ते मैं सारे मैं महत्त्व दिन्नी होन्नी आं मतलब ते सबसे ज्यादा अहमियत मैं अपने मां प्यो दी दिन्नी होन्नी आं जुने मी इस संसार च लेआंदा ते और और इन्नी अच्छी परवरिश दित्ती ऐ मी ते इन्नी शैल परवरिश दित्ती ऐ और और और में बस उनेंई मतलब कि मैं जेल्लै में जेल्लै मेरी जाब लग्गी जाग ते में उनेंई खुश दिक्खना चाह्नी आं और उंदी जेह्ड़ी जो बी टेंशन टुनशना होन ते उनेंई दुर करना चाह्नी आं ते बस इयो ऐ मेरी वैल्युएबल जेह्ड़े पर्सन ऐ मेरी जिंदगी च ओ मेरे मां प्यो दा बहुत जादा ते में अपने जेह्ड़े मेरे ओह् ऐ के भैन भ्रा न होए मेरे बहुत बड़े जादा अच्छे और मतलब कि बड़े वैल्युएबल न मेरा कहा ओया मनदे ने ते और में उनेंई बड़ा प्यार करनी होन्नी आं ते मी बड़े अच्छे बी लगदे ते ओ मेरे केहना बी मनदे और इस गल्ले मेरी जेह्ड़ी लाइफ ऐ ओह् पुरी उंदे लेई ऐ ते में उंदे वास्तै कक्ख बी करी सकनी आं मतलब कि जो अक्खा निं ओह् करी सकने आं उंदे वास्तै उंदे अग्गै में मतलब कि में उंदे अग्गे मतलब कि इन्ना ओह् निं ऐ मतलब कि कुसे और गी रक्खा उंदे अग्गे मेरी जिंदगी च बस मेरे मां प्यो ते मेरी फैमिली मेरी जेह्ड़ी जो मेरी जाइंट फैमिली जिन्नी बी ऐ मेरे लिए बड़ी जादा जरूरी ऐ बस उंदे कन्नै अपनी जिंदगी बताना चाह्नी आं उनेंई खुश दिक्खना चाह्नी आं सबतु जादा खुश में अपने मां प्यो दी दिक्खना चाह्नी आं जेल्लै जेल्लै बी मेरी जाब लग्गे ते में जेह्ड़ा सारा जेह्ड़ा ऐ उंदी टेंशन दूर करना चाह्नी आं जो बी ऐ उनेंई टेंशन ऐ जां फिर उनेंई कुछ बी ऐ ते जेल्लै बी उनैं मेरे उप्पर पैसा खर्च कित्ते दा ऐ और उनेंई इक इक पैसा वापस देना चाह्नी आं वापस निं मतलब कि एह् निं ऐ कि साह्न निं करा निं पर हां उनेंई हर खुशी देना चाह्नी आं जेह्ड़ी बी ऐ जेह्ड़ी बी ओह् डिजर्व करदे न डिजर्व ते पैरंट्स बहुत जादा करदे न ते मां प्यो ते बड़े जादा डिजर्विंग ऐ क्युंकी जेह्ड़े बी मतलब कि मतलब पैह्ले बहुत ही मतलब कि मेरे जेह्ड़े मां प्यो न ओह् बहुत ही बहुत जादा मैह्नत मैह्नत करा दे न मेरे वास्तै ते सबसे जादा ते मेरे पापा जी जेह्ड़े ऐ ओह् मैह्नत करा दे ते में निं चाहंदी कि उंदी उंदी मैह्नत बेकार जाए ते पैह्ले में उनेंई खुश दिक्खना चाह्नी आं जेल्लै बी मेरे करियर आप्शन मतलब बनी जाग मेरा ते में उनेंई खुश दिक्खना चाहंनी आं बस इयो मेरी जेह्ड़ी मां प्यो न इयो मेरे वास्तै सब कुछ न ते देना ते अजकल्ल ते अजकल्ल ते कोई बी अपने मां प्यो गी इन्ना ओह् निं समझदा ऐ केह् आक्खदे में सुनेआ हा कि एह् टी वी च गे दिक्खेआ हा कि इक जेह्ड़े आश्रम हा इक जेह्ड़ा बुड्ढे आह्ला आश्रम उत्थै अपने जेह्ड़े बच्चे ऐ ओह् अपने मां प्यो गी छड्डा दे बुड्ढे होई जंदे ते चलन निं होंदा उंदे कोला ते उनेंई आश्रम च छड्डी जंदे ते एह् कोई तरीका निं ऐ उंदा छोड़ने दा ते में चाहंनी आं कि ओह् जेह्ड़े आश्रम च उंदी देखभाल करदे उयै उंदा परिवार बनी जंदे कि में इक बारी दिक्खेआ हा टी वी बिच्च

मतलब मरी मरी गेई ओह् बेचारी ते औह्दे घर फोन कित्ता ते औह्दे मुड़े ने चुकेआ ते ओह् आक्खन लगा की

की इन्ने इन्ने बच्चे होई गेदे मतलब कि इन्ने इस दुनिया च बड़े इन्ने बच्चे होए दे की भई अपनी जेह्ड़ी अंतिम संस्कार करना होंदा अपनी मां दा ओह् बी निं करी सकेआ ते एह् ते बहुत बड़ी मतलब बड़ा बड्डा कलंक ऐ एह् मतलब इनेंई मां प्यो ने दुनिया दिक्खाई दी जोने दुनिया दिक्खाई दी ओह् ते उनेंई उन्न अंतिम संस्कार उप्पर मतलब कि लकड़ी निं दुआई उन्ने ते ताइंयो उन्नै ताइंयो में अपने मां प्यो दी अहमियत दिन्नी आं ओही मेरे वास्तै सब कुछ ऐ पर सारेआ ताईं होने चाहिदे